व्यवसाय के रूप में मछली पकड़ने के बारे में दिलचस्प बात यह है कि जब मछली पकड़ने जाते हैं तो जाल डालने से लेकर जाल निकालने तक और मछलियों को बेचने तक में एक अलग ही दिलचस्प मजा है इसका हम अगर दूसरे व्यवसायों से तुलना करें तो ये कम लागत में अधिक मुनाफ़ा देने वाला बिज़नेस है इसमें थोड़ा बहुत खतरा तो है इसमें है क्योंकि के बरसात के मौसम में या खराब मौसम में समुद्र में जाना नदी में जाना एक काफ़ी खतरनाक निर्णय होता है पर इसके माध्यम से काफ़ी आर्थिक लाभ होता है और उसमें ज़्यादा कोई मेहनत या लागत नहीं लगती